جی میں نے بہت سارے آدمی کو پینٹنگ گفٹ کے طور پہ دیا ہے کھاص طور پر اپنے فرینڈ کو برتھ ڈے گفٹ میں میں ہمیشہ گریٹنگ کارڈ بنا کر دیتی رہتی ہوں مجھے پینٹنگ بنانا پچپن سے ہی بہت زیادہ پسند ہے اور میں جو بھی پینٹنگ وغیرہ بناتی ہوں وہ میرے دوست میرے گھر والوں سبھی کو بہت زیادہ پسند آتا رہتا ہے وہ لوگ ہمیشہ تعریف کرتے رہتے ہیں کہ تم بہت اچّھا پینٹنگ بناتی ہو میری جو دوست لوگ ہے وہ لوگ ہمیشہ مجھ سے پینٹنگ بناوایا کرتی ہے پین ہاتھ سے بنی پینٹنگ کی اس لیے قدر ہوتی ہیں کہ وہ کیونکہ اس سے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور بہت ہی پیار سے بنائی جاتی ہے اور اس اور وہ ایسی دکھائی پڑتی ہے کہ لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہی موجود ہے اور اگر کمپیوٹر وغیرہ سے کوئی بھی پینٹنگ وغیرہ بنایا جاتا ہے تو وہ ویسا نہیں لگتا جس جیسے کہ ہاتھ سے بنی ہوئی پینٹنگ دکھائی دیتی ہے ہاتھ سے بنے پینٹنگوں میں بہت ہی بہت ہی زیادہ جذبات ابھڑے ہوئے رہتے ہیں اور پینٹنگ بنانے میں بہت ہی زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے